बिहारमे सान्स्कृतिक आओर सामाजिक सन विभिन्न छै जेनामे बहुत सारा टाइप मतलब प्रकारके इन्सान रहै छै आओर सामाजिकमे भी बहुत टाइपके इन्सान सभ रहै छै जेना जकरामे कहल जाइ तऽ कहै छै पुतौहुके अहाँ घूँघटमे रहु कोनो बड़काके सामने निकलु नहि घरसँ बाहर नहि निकलु आओर ओनाहिते बेटाके नहि कहल जाइ छै बेटा जे मोन होतैसे करतै बेटी घरमे रहतै बेटी घरके काम करतै आओर बाहर नहि जेतै ने पढ़तै ने लिखतै एना तऽ आब नहि छै ओकर बहुत कम छै शहर सभमे तऽ कोइ नहि छै लेकिन गाँवमे अभी भी ई चीजके बढ़ावा नहि मिलल छै कि बेटीके आगू बढ़ाबु बेटीके नहि पढ़ाबु एनाहिते सांस्कृतिकमे भी बिहारमे बहुत सारा सांस्कृतिक छै लेकिन ई नहि छै कि सभ अलग छै सभ एक साथ मिलजुलके रहै छै सभके अलग टाइपके पहनावा छै ओढ़ावा छै सभ अलग चीज खाइ छै सभ अलग जैसे रहै छै लेकिन ककरोमे एहन नहि छै कि ई अलग छै सभ मिलजुलके रहै छै सभके सभ काम आबै छै आओर सभ एक साथ हँसैत हँसी खुशीसँ रहै छै आओर मिलजुलके रहै छै सभ एक परिवार जकाँ रहै छै एक साथ पढ़ै छै एक साथ खाइ छै एक साथ घुमै छै सभ काम करै छै पहिले जितना आब नहि रहलै बिहार बहुत चेन्ज भऽ गेलै बहुत बदलि गेलै आओर बहुत सुन्दर छै ई चीज कि सभ मिलजुलके रहै छै सामाजिक तौरपर सांस्कृतिक तौरपर आओर बेटीके सम्मान भी अब मिलै छै बेटीके अब पढ़ै लए सरकार भी बहुत मदति करै छै सरकार पैसासँ मदति करै छै सुरक्षासँ मदति करै छै सरकार भी बहुत सारा सुरक्षा देलकै है बेटी देल दै छै बेटीके